सर नमस्कार कहे रहे हैं कि हमारी जो बिटिया की शादी है और आपके यहाँ क्या क्या सर सामान है जोकि शादी में दे दिया जाए आप जी जी

जी जी

नहीं मुझे त्रिवेड़ी की अलमारी चाहिए और गोदरेज की ओ क्या जो सिंगरदानी इसकी क्या प्राइज है सर और बेड है जो बेड जो है सर वह जो डबल बेड का और सिंगल बेड का क्या क्या रेन्ज है सर

मुझे लार्ज सर नहीं चाहिए मुझे मीडियम में चाहिए सर जी ठीक ठाक में मिल जाएगा जैसे किस कम्पनी का रहेगा सर नहीं लोगो का नहीं त्रिवेणी की ओ नहीं गोदरेज का जो अलमारी आप बता रहे हैं उसमें क्या क्या है उसकी क्या क्वालटी है सर जी जी तो यह लॉकर मतलब इसमें लॉकर अगर खराब हो जा रहा है तो कब तक बन जाएगा ठीक है उसमें सर्विस तो होगी फ्री सर्विस रहेगी कि उसका चार्ज लगेगा जी

सोफा सर सोफा का क्या रेन्ज है नहीं सोभा मुझे सिंगल सिंगल चाहिए जी कितना डिस्काउन्ट ओमी कितना डिस्काउन्ट हो सकता है जो बता रहे हैं आप चालीस पचास हज़ार वाले में अरे सर और कुछ नहीं क्यों सर मतलब उसमें कुछ नहीं ओ बचत आएगी हाँ मुझे और भी सामान सर मुझे और भी सामान लेना है जैसे क्या बोलते हैं बेड हुआ सोफा हुआ गद्दा हुआ रजाई हुआ सब मुझे चाहिए ना सर आपके मतलब सब आप रेडी रखे हुए हैं जी जी ठीक सर जैसे भी होगा ठीक सर फ़िर नेस्ट बार आएँगे सर नमस्कार